हमरा अपन गाँवमे खुला वातावरण अच्छा लगैत छै शहरके मुकाबले गाँवमे अपना गाँवमे की छै जेकि पूरा खुला खुला वातावरण शुद्ध हवा पीपलके गाछी इत्यादिके जैसे ऑक्सिजनके मात्रा पर्याप्त रहैत छै जबकि शहरमे कंजेस्टेड होइके कारण जबकि शहरमे अतिक्रमण बहुत जादे छै जहाँ तहाँ निर्माण होइत रहैत छै गाँवमे हइ कि जे अपनेके शुद्ध पानि मिलतै पोखरिके अपन पोखरि हइ तालाब हइ आ शहरमे ई सब चीज होलाके बाबजूदमे अहाँकेँ दूषित रहैत छै शहरमे अपनेके भेल की जे वहाँके रहैके लेल भी अपनेकेँ कम जगह एगो घरमे दश आदमी रहैत छै गाँवमे अपन बहुत ही फैल फैल फैल व्यवस्था हइ रहैके लेल आदमीके शहरमे हइ कि जे मोटर वाहनके संख्या बहुत जादे छै जेकरा कारण से वायु प्रदूषण बहुत वायु प्रदूषणके मात्रा बहुत अधिक रहैत छै साँस लेबेमे अपनेकेँ दिक्कत होइत छै आ गाँवमे ई बात नहि छै गाँवमे मोटर वाहन तऽ छै बहुत लेकिन कम संख्यामे छै यहाँके हवा जे हइ वायुमे प्रदूषणके मात्रा बहुत कम रहैत छै जबकि शहरके वायुमे प्रदूषणके मात्रा अधिक रहैत छै शहरमे गाँव शहरमे किछु चीज तऽ विशेषता छै जे से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बड़ा बड़ा पार्क ई सब छै लेकिन ओ चीज होलाके बाबजूद भी गाँवमे अपने विश्वासके प्रति जादे अथी छै बीमारीके फैलाव कम हइ गाँवमे आ शहरमे बीमारीके फैलाव जादे ही छै वहाँके प्रदूषण सही नहि छै हँ प्रदूषण जादे छै वहाँ पे आ अपना गाँवमे भी की भेल की जे अपनेकेँ हवा सही होलेके कारण वायु कम हवा कम प्रदूषित भेल जेकरा कारण से बीमारी कम उठ पबैत छै आ गाँवमे अपनेकेँ की भेल से एक दूसरेके प्रति लोग उत्तरदायित्व रहैत छै जे शहरमे अहाँकेँ बगल बाला अहाँकेँ हाल नहि जानतै आ गाँवमे भेल की एक दूसराके प्रति एक समाजिक स्ट्रक्चर समाजिक ढाँचाके तरह जुड़ल छै जाहि से अपना भारतके संस्कृति रहलै गाँवके जे एक दूसरेके परिवारके प्रति हमेशा सामान रूप से देखैत छै लेकिन शहरमे ओ व्यवस्था नहि छै शहरमे अपनेकेँ अगर बगल बाला परिवार बाला अपनेकेँ बारेमे नहि जानतै कि अपने घरमे की हो रहल छै ने अपने आपमे ही व्यस्त रहैत छै लेकिन गाँवमे ई चीज नहि हइ गाँवमे समाजिक ढाँचा जे भारतके मूल सिद्धांत छै ओ आज भी कही ने कही जीबैत छै लेकिन शहरमे ई चीज देखैके बहुत कम मिलैत छै इहे हमरा नजर से अन्तर छै गाँव आओर शहरके